اپنے فارغ وقت کو کبھی ہم رائیگاں یا ضائع نہیں کرتے ہیں اپنے فارغ وقت میں جیسے سب کام ہو گیا اب کوئی کام نہیں ہے تو سونے سے تو پرہیز کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ سو کر کے گنوا دیا نہیں بلکہ اپنے فارغ اوقات میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں کتابوں میں ہمارا جو اپنا سبجیکٹ ہے وہ انگلش گرامر ٹرانسلیشن وغیرہ پڑھنا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو یاد کرنا ڈکشنری دیکھنا الفاظ کو یاد کرنا ابھی ہم کو بہت اچھا لگتا ہے یہ سب اس کے علاوہ مسلم کتابیں تہذیبی کتابیں دینی کتابیں حدیث پاک وغیرہ کا مطالعہ کرتے رہنا اور انہیں چیزوں میں اپنے وقت کو لگانا اس طرح سے ہم جو ہیں وقت کو برباد نہیں کرتے ہیں اور اپنے فارغ وقت میں یہ دو کام کرتے ہیں ایک پڑھنے کا دینی کتاب اور دوسرا یہ کہ اپنا جو ہے سبجیکٹ انگلش اس کے مضبوطی کے لیے چونکہ ہمیں اس کو جو ہے لڑکوں کو درس دینا پڑتا ہے پڑھانا پڑتا ہے